हमारे क्षेत्र के लोग कई प्रकार की जगह को घूमना पसंद करते हैं जैसे कि मिनी गोआ नामक जगह है रिहन डैम हिंडालको पावर प्लांट के पास एक पार्क है और हाँथी नाला के पास है एक ईको पार्क रवार्स्टगंज में इको पार्क है मरवाड़ी डैम बेरहान इत्यादि जगह पे घूमना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे घूमना हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कई प्रकार के पार्क जैसे चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे यहाँ एक चिल्का झील नामक भी जगह है जहाँ पे हमें बहुत घूमना पसंद है वहाँ पे कई प्रकार के जानवर की चित्र भी बनाई गई है वहाँ पे हमें बहुत जाना पसंद है और देखना भी पसंद है